बाईक जिसलै में पैह्ली बार बाईक लेई ही होर पैहली बारी कि में लैता हा पैशन मोटर सैकल लैता हा ते ओह्दे उप्पर में जाच सिक्खी ही करियै पैह्लें मिगी आंदी निं ही जाच फिर चलांदा रेहा आस्ता आस्ता चार पंज बारी थल्लै डिग्गेआ फ्ही ओह्दे बाद फिर में दबारा मोटर सैकल दूआ लैता इक बिक्रांल बाईक लेई फिर ओह्दे पर मिगी पूरी जाच आई फिर ओह्दे बाद में मतलब घूमन जंदा हा अपने पत्नीटॉप बगैरा जंदा रेहा होर बी जम्मू बगैरा मतलब कोई में सौ डेढ डेढ सौ किलो मीटर हून में मोटर सैकल चलांदा रेहा होर ऐक्सिडैंट कोई दो त्रै बारी ऐक्सिडैंट होई गेआ मेरा मतलब होर अपने जेह्ड़ी फिर ओह्दा बाद हून ते में फुल्ल बाईक चलाई लैन्ना होन्ना ते कन्नै जेह्ड़े अज्ज दे जेह्ड़े मुड़े जाच सिक्खा दे न ते इ'नें आस्ता गै चलाना चाहिदा मोटर सैकल अपनै मतलब इन्नी स्पीड दा निं चलना चाहिदा पैहलें मुड़े जिसलै जाच सिक्खा दे होन ते स्लो गै चलना चाहिदा कि बाईक दा रिक्स बड़ा होंदा ऐ दो टैरी गड्डी होंदी ऐ मतलब स्लो गै चलना चाहिदा होर अपनै ध्यान कन्नै ते बाकी हून ते मतलब